ہاں ہیلو وعلیکم السلام جی ہاں الحمد للہ اپنا سنائیے

جی کیا خریدنا ہے

ہ اس میں کئی قسم کا ہے تو آپ کو کون سا چاہیے ہاں اس میں کیا کیا جی جی اچھا دکھنا چاہیے بھس تو کتنا بجٹ ہے اور دس کا بجٹ ہے تو اس میں کیا کیا چاہیے آپ کو

جی ہاں پوری ہاں کتنے دن میں چاہیے کب چاہیے آپ کو ا ایک مہینے میں چاہیے

یہ زیادہ نہیں ہوگیا کم ٹائم ہو رہا ہے آپ تھوڑا اور زیادہ ٹائم دیجیے گا تو بہتر رہے گا جبک اس کا ڈیزائن تیار کرنے میں جس طرح کا آپ بول رہے ہیں تو اس طرح کا ڈیزائن بھی بننے میں ٹائم لگے گا تو اور تھوڑا ٹائم دیجیے گا تو بہتر رہے گا جے

ہاں ہو جائے گا

ہاں ڈھائی مہنے میںاہیے ن آپ کو ہ تو وہی بجٹ آپ کا دس دس میں ہی رہے گا اس میں اوپر نیچے ہو جائے گا کوئی دقت نہیں ہے آپ ملیے گا تو کچھ اوپر ن سےے ہو جائے گا جیسے آپ آئیے گا نا شاپ پہ تو وہاں بات بن جائے گی آپ سامان دیکھیے گا آپ کو پسند آئے گا تب ریٹ ہوگا تو اچھا ہوگا

آپ آئیے شاپ پہ تو میر دکان ریاان

اور آپ کہاں سے بول رہے ہیں اور عویے سے بولیں ٹھیک ہے آئیے شاپ پہ تو بات ہو جائے گی ٹھیک ہے اللام